अगर हम कोई चित्र बनाते हैं तो पहले हम ये कोई कैलेंडर लेकर उसको देख कर देख देख कर अच्छे से बनाते हैं तो मतलब अच्छे से बनाते हैं तो उसको देख कर अगला आज भी मतलब अच्छे उनको लगते हैं तो वो फिर बोलते हैं बनाने के लिये तो हम फिर कैलेंडर से देते हैं या फिर ये मोबाइल से देख कर बनाते हैं मोबाइल में भी अच्छे अच्छे बताते हैं तरीके तो मोबाइल का भी हम यूज़ करते हैं देख कर बनाने में तो मोबाइल से बना हुआ तस्वीर ज़्यादा बढ़ियाँ होता है लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं अब बनाने का तरीका भी अच्छे से बताते हैं तो हम मोबाइल वाला ज़्यादा पसंद लोग ज़्यादातर करके मोबाइल वाला ही पसंद करते हैं और मोबाइल वाला ज़्यादा चाहते भी हैं मोबाइल मोबाइल का बनावट जो होता है वो नये तरीके से होता है तो लोग उसे ज़्यादा पसंद कर लेते हैं मोबाइल वाला ही और ये लोग को मतलब और लगता है कि इससे अच्छा इससे अच्छा और वो बोलते जाते हैं कि थोड़ा और अच्छे बनाइयेगा और आपका बना हुआ तस्वीर बहुत अच्छा लगता है तो हम भी बनाते जाते हैं तस्वीर को और बना बना कर उनको देते हैं तस्वीर को तो वो अच्छा बनता है और लोग मेरे तस्वीर को बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं कि आपका तस्वीर बहुत अच्छा है और ऑर्डर पर ऑर्डर बैठता जाता है और तस्वीर बनाते जाते हैं हम पहले शुरू में कैलेंडर से ही बनाते थे अब कैलेंडर से नहीं अब मोबाइल से बनाते हैं मोबाइल में देख देख कर क्योंकि मोबाइल पर एक से एक तरीके से तस्वीर बनाना सिखाता कि ऐसे बनाइये ऐसे बनाइये और लोग ज़्यादातर मोबाइल का ही पसंद करते हैं क्योंकि मोबाइल वाला ज़्यादा बढ़ियाँ रहता है और तस्वीर तो मतलब रंगीन वाला सबसे बढ़ियाँ रंगोली बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है लोग ज़्यादातर दिवाली में हम को ज़्यादा बुलाते हैं कि दिवाली में रंगोली बनाने के लिये आइये रंगोली वाला उसको बहुत बढ़ियाँ लगता हैं